गोदो लामायाथ' फिसामोन हाख'र हाला एखेबारे फेथें फुथें फेथें फुथें माइदांस्रि माबामोन बासआ बिदिनो खायलें खुइलें खायलें खुइलें माबामोन बेंटल लामाया होइ बङाइगावसिम थांबाबो खायलें खुइलेंमोन मोजां नङामोन एखेबारे हाग्रा बंग्रा एखे एसे एखेबारे थांनाङोमोन खायलें खुइलें खायलें खुइलेंनो आरो बङाइगावनिफ्राय माल लाबोबाबो बिदिनो फेथें फुथुं फेथें फुथुं खायलें खुइलें बेलथाइहां बेलथाइहां मोजां नङामोन आबै

काजलगाव बङाइगाव बे माबा माबि बङाइगावआव लायनाङोमोन न'आवनो न'आवनो थाखायो माबा माबा लहा लायबाबो बे बासजों थांनांगौ जाहैयो बे बङाइगावआवसो बायहैनांगौ जायो खायलें खुइलें मथर सालायलाङो गाखो थांनायनि फैनायनि गाखोदो बेंटलनिफ्राय